हमसब खेती जे करै छी तऽ खेती करै छी तऽ हमसब बहुत चीज उपजबै छियै ओहि मे भऽ गेलै गेहूम धान मकई ऊख ऊख भी खेती करै छी हमसब ओहिमे जैसे हमसब ओहिमे बहुत चीज के खेती करै छियै मसूरी हो गेलै मकई हो गेलै ईसब भी ईसब हमसब उपजबै छी भेट मास हो गेलै लहरी हो गेलै ईसब उपजाबै छियै हमसब ओहि से हमसब जीए छियै खाइ छियै आ बेचै छियै भी किसान छियै हमसब बेचै छी उपजबै छी हमसब उपजबै छी तऽ सब कीन के खाइ छै पैसे रहत आ नहि कीन के खयबे तऽ केना होतै तऽ हमसब उपजबै छी किसान छी आ खेती बारी हमसब करै छी आ साग सब्जी भी रोप देली ओहिमे बहुत चीज उपजबै छी मोसरी है बहुत चीज होइ छै ओहिमे आलू प्याज भी रोपि दै छियै सब सीजन मे सब चीज उपजबै छी सीजन के अनुसार सब चीज उपजा लै छी से बात छै